हमरा आरकेँ मतलब कि हम कुम्हार छियै पण्डित मतलब कि हमरा आरकेँ बरतनके कला मूर्तिके कला सभ चीजके कला हमरा आरके छै ताहिपर हाथमे जे सभ कला छै मतलब मूर्तिके कला बनबै छियै सभचीज रङ्ग बिरङ्गके सभ चीजके मतलब बढ़िआँ छै तऽ ओकरा मतलब ऊपरसँ जो करना चाही सरकारकेँ कमसँ कम ऊपर करना चाहिए कोनो राहत देना चाहिए सरकारकेँ तऽ सरकारकेँ किछु राहत दैतियै देना चाही सरकारकेँ ऊपर करनेके सञ्जोग देना चाही जेना कलाकारी हमरा आरके बढ़िआँ कलाकार छियै मतलब ऊपर होयके किछु चांस स् सरकारकेँ देना चाही किछु सरकारकेँ किछु देना चाही किछु सोचना चाही ऊपर करने करैके राह देना चाही सरकारकेँ हमरा आरकेँ मतलब कलाकारी जे बढ़िआँ कलाकार छियै हमरा सभके कलाकार जे ई से मतलब बाल बच्चा घर परिवार चलै छै घर परिवार से चलाए रहल